सहरसा जिलामे जतऽ तक रोजगारके बात यऽ ओहिमे जे यऽ अहाँकेँ जे छै सहरसा जिला बिहारमे पड़ैए अभी तक ओतऽ बेरोजगारी सहरसा जिलामे बहुत यऽ जे अभी तक नहि पुरा भए सकलै हँ जे एहिठाम सरकारी नौकरी मिलए या अहाँकेँ कोनो प्रावधान या कोनो फैक्ट्री खुलि सकए अभी तक जे छै बिहार सरकार सहरसाके लिए बहुत ही कम काज केलक हँ जाहिमे अभी तक सहरसाके जतेक लोक यऽ ओ जे यऽ अहाँकेॅं बेरोजगारीमे डुबल यऽ आर जतऽ तक रोजगारके बात छै ओहिमे हम सरकारसँ बहुत अपील करब जे सहरसा जिलामे एकटा रोजगारके लिए बहुत बड़ा कम्पनीके निर्माण करए जाहिसँ हमर सहरसा जिलाके लोक जे छै अहाँकेॅं बेरोजगार नहि रहए आर जे छै एहिठाम बहुत आदमी जे छै से कृषि उद्योगमे रहैए अभी तक आर कृषीमे काम करैए खेती बाड़ी इम्हर उम्हर करैत रहैए जे अभी तक जे छै ओकरा सभकेँ सरकारी नौकरी मे सेवा नहि दए सकै छै आ सहरसा जिलामे जे छै से अहाँके सरकारी नौकरीके आवागमण करै लए हमसभ जे छै बिहार सरकारकेँ अपील करब आर हमसभ पुरा कोशिश करब जे सहरसा जिलामे जे छै अहाँकेॅं जे छै रोजगार प्राप्त करए आर जे छै हमर सहरसाके लोक बेरोजगार नहि रहि पाबै आर याह हमर सरकार से अपील रहत